पुलाव खाइ के एक दिन मोन भेलै तऽ गेलिए बजार गेलिए तऽ आनलिए मुर्गा आनलिए चावल लेलिए चावल लेलिए मुर्गा लेलिए मसाला लेलिए पियाज लेलिए तेल लेलिए धनिया लेलिए सब मसाला लए कऽ कोशिश कए कऽ बनेलियै सब पार्टी दू गो चारि गो मेहमान एक दिन अयलै घर पर पोलाव नहि आबैत रहै बनैल तऽ कोशिश केलियै बनबै लऽ तऽ बनेलियै तऽ ओ आदमी खेलकै कहलकै बहुत बढ़िऑ बनलै कोशिश केलिए तऽ खैर भऽ गेलै बनलै पुलाव मुर्गा आर लेलियै सब किछो लेलिए अपना बनेलियै सोनेलियै अपना सब चीज पियाज तियाज लेलिए किराना समान सब लेलिए दोकान गेलिए खरीदक आनलियै बनेलियै तऽ खेलखिन